म्हाज्या आवडीचो ऋतू म्हळ्यार पावसाळो पावसाळ्यांत भितर सगळीं सृश्टी हिरवीगार जाता म्हाका झाडां लावपाचें आवड हांव भेंडे वालपापडी किंवां अशें वेगळे प्रकारची भाजी लायतां आमच्या घराच्या आजुबाजूक हांव तीं झाडां लायता आनी त्या झाडां पासून येणारें थोडे कांय जायना तें उत्पन्न म्हाका आनंद दिता शिवाय पावसाच्या दिसांनी भिजप आनीक पावसांत भितर श्रावण म्हयनो आसुंदी चवथ आसुंदी किंवां बरेंचशे सण वार येतात पावसाळी सहल भुरग्यांक आमी घेवन वेगळे वेगळे ठिकाणी वतात त्या दृश्टीन म्हाका पावस हो खूब आवडटा